سلام علیکم خیریت سے ہیں

سر بلی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جی تو سر کیا بلی آٹومیٹک جو کیا کہ ہے ہیلنے لگی ہے اور فی بٹ او بدن گرم لگ رہا ہے تھوڑا تھوا بدن گرم لگ رہا ہے

کھانا جو ہے نا وہ جو ہے نا ہلکا ہلکا کھانا کھا رہی ہے اتنا بھی نہیں کھاتی ہے جس طرح کھا رہی ہے اس طرح نہیں کھاتی ہے

او آج سے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے دوائی تو ابھی نہیں دیے ہیں جی تو اس میں ویکسین بھی ڈھلوانا ہے اس کو آپ کے کلینک کہاں پہ ہوا کہاں جی جی جی جی ٹھیک ہے ہم ایک تو ایسے تو کیا ہم دور تھوڑا رہتے ہیں گاڑی کر کے نا بھیج دیجیے آ جی ٹھیک ہے تو میم دے سکتے ہیں ایکسٹرا دے دیں گے چارج

اور جی جی دوائی تھوڑا دیے تھے م جو دیکھ رہے طبیعت ڈاؤن ہی چل رہا ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میم ہم لے کے آتے ہیں تو ٹھیک